जेह्के कि अस बाह्र दा किश बी चीज नेईं आनदे इक लून गी छुड़ियै बाकी सारियां चीजां साढ़े उधमपुर जिले च गै तेआर होदियां हियां साढ़े पिच्छले इतिहास दे बिच किश अज्जै कोला दा बड़े दिन पैह्लें ते छज्जे बनाने दी प्रथा बी इत्थें बड़ी मश्हूर ही खासकर लोह्ड़ी दे लाग्गे दोआगे लोकें दे जागत् छज्जे बनाइयै जागत् कुड़ियां लोह्ड़ी बनाने गी जंदे होंदे हे ते इक गीत गांदे हे सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन बचारा होए दुल्ला भट्टी वाला होए दुल्लै धीऽ ब्याही होए रयौड़ी शक्कर पाई होए ते साढ़े डोगरी सूटें दी गल्ल में पैह्लें सनाई चुक्केआ कि बासकटां कोट ते जनानियें दे बिच सुत्थनां डोगरी उं'दे बिच अपने चरखै कन्नै कत्तियै अपनियें भिड्डें दी ऊन कशा दा बनाई दियां होंदियां ही ते इ'त्थें कुट्टी दे भांडें दा बी बड़ा चलन था कुट्टी दे भांडें च रुट्टी खाना इ'यां समझदा हा ते इ'या आदमी समझदा हा कि अस भई राजदरबार कन्नै संबंध रखने आं इक राजे जेही फीलिंग आंदी ही ते ओह् अज्ज बी अजें बरकरार ऐ ते अस चाहन्ने आं कि इस कल्चर गी जां इस अपने रीति रवाज गी होर उच्चा बनाइयै होर अग्गें चलाइयै रखचै